जेब्ला आङो ना एबा बेदरफोरखौ सारायाव एवयो होमबा एसे गोजानाव थानानै एरो आर्खि जाहाथे बे थावनि बेरदेरनाया आंनाव नांनानै आंनि मोदोनाव थिफुफैया एबा खामफैया ओमफ्राय बिनि उनाव जोब्ला ओंखाम ओंख्रिखौ सङो होमबा आङो गेस फोरखौ एबा अर फोरखौ बिराद सांग्राङै थाबैनो अफ खालामो आर्खि ओमफ्राय बिनि उनाव बेदरफोर संनाय साराय आरि फोरखौहाय सिथ्रि गुदुं सिथ्रि गार्जि लानानैहाइ बोखाङो जाथे आंनि मोदोनाव खामा ओमफ्राय जेनावबा मालायफ्रा माब्रै सङो आंथ' बेखौ मिनथिला ओमफ्राय जायखि जाया आं बिदि सङो आर्खि ना